आय के लिए मैं गाय पालन और मुर्गी पालन इन चीज़ों का उपयोग करता हूँ मेरी आय काफ़ी ज़्यादा पॉट्री फ़ॉम जोकि मुर्गी फ़ॉम से होती है मेरे पास अभी एक सौ बीस से लेके एक सौ पचास तक मुर्गियाँ हैं जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं जिसके लिए मैं उनको विशेष तरीके से रखता हूँ देखभाल करता हूँ जिसके लिए मैंने उनके लिए एक नेट द्वारा बनाया गया हाउस है जिसमें उनको रखा जाता है उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए एक से दो कर्मचारी भी रखे हुए हैं मैंने जोकि उनकी हमेशा देखभाल वॉच उन पर करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी तरीके से अपना काम करें और मैं अपने फॉम को आगे बढ़ा सकूँ और मेरे पास गाय गाय भी हैं चार से पाँच जोकि एक गाय चार से पाँच लीटर दूध भी देती है तो मेरा बिजनेस पॉट्री फ़ॉम और गाय दूध का ये दोनों काफ़ी अच्छे चल रहा है मैं इससे संतुष्ट हूँ